हमारे भारत का भाषा हिंदी है हमारे भारत हमारे भाषा मान्यता प्राप्त की गई है हमारे हिंदी भाषा जो है इसको इसको अगर कहीं जगह हम जाते हैं तो इसको हिन्दी भाषा का उपयोग किया जाता हमारे राष्ट्र भाषाएँ जो हरेक केस में हिंदी भाषा का उपयोग किया जाता है जिसकी तरह से